हैलो नमस्ते कोई गल्ल निं टेंशन किस दी लैन्ने में करी दिन्ना पूरा बस सिलेब्स इक्को ई होंदा ओह्दे चार टॉपिक न ओह् चार पंज दिन लग्गी जाने न उसी बनाने ई ते ओह् में कम्पलीट कराई देगी ओह्दी तुस टेंशन निं लैओ एह् कि'यां कोई गल्ल निं ओह्बी पूरियां होई जानियां ओह्दे बी इक्क दो दिन ई लग्गने न इक्क दौ हफ्ते दा कम्म सारा तुस एह्दी टेंशन निं लैयो ते इंटरनल आने आह्ले न ते उस ओह्दी त्यारी करो जेह्ड़ा तुसेंगी पैह्ला ते दूआ यूनिट दित्ते दा ऐ जादै दिन निं लग्गने आह्ला हफ्ते डेढ़ हफ्ते दा कम्म ऐ सारा आं में सोमवार आई जाना ऐ सोमवार आई जाना ऐ सोमवार ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं में करी देगी ठीक ऐ